मणिपुरा जिलामे हेलो मधेपुरा जिलामे खाइ लए की सब मिलय छै नीक नीक चीज सब बताबु अऽ आओर कुछो मिलय की सब मिलय हाँ दही चूड़ा तऽ बहुत बढ़िआँ भेल आओर की सब सब मिलैये हँइ अऽ अच्छा नहि हमरा तऽ बेसी दहिये चूड़ा पसन्द यऽ दालि चावल अऽ इएह सब ने हम तऽ बाहरसँ अयलहुँ वएह कहलहुँ तेना की सब मिलय छै की सब खेबय भूख तऽ लागि गेल यऽ आब बुझलियै नऽ पियासो लागि गेल यऽ पानि बढ़िआँ नीक मिलैये ने हाँ हाँ हाँ अऽ अऽ हँ इएहे पुछय अहाँसँ बुझलियै ने हेलो हेलो हँ खेबय बढ़ियें चीज नऽ खेबय दालि चावल खाइ लेबय ने खानामे हाँ अऽ हाँ चाय नहि मिलतय पियै लए हाँ चाय पानि शायद मिल जइतय ने आँय की बोललियै अऽ सबकिछु नीके छै नइ हँ अऽ ठीक छै तब हमरा खाकऽ मोन छै बुझलियै ने हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ खाइबय जरूरे भूख तऽ लागिये गेल छै आब हमरा खेनाइये छै बढ़िआँसँ बढ़िआँ खाना खिलेबय ने तऽ एबय फेर तऽ फेर अहाँके होटलमे खेबय